गोंयांत जायते तरेचे उत्सव आनी सण सादर जातात जशें आमचो लोकउत्सव लोकउत्सव म्हळ्यार न्हू व्हडली फेरी लागता आनी हांगांतलें ट्रॅडिशन पणजे हो लोक उत्सव जाता तो प्र चड प्रमाणान पणजे जाता आनीक हांगासर एक व्हडली फेरी लागता आनी हांगासलो हांगासर जो शॉपां जीं घालतात जे आसा ती लोकां गोंयचो प्रामाणीक गोंयचो लोक आसता आनी ते आमचे गोंयचे सामान विकता जें हात हातीन केल्लें आसता गोंयचेच अशें न्हू पूण पुराय भारताचे अशे पारंपारीक वस्तू अशे विकता हातीन करून विकता जशे कपड्यांची पोतयो शो पीस जे दवरपाक वा कपडे विणपाचे वस्तू विण विणून केल्ले कपडे धाक ल्हान भुरग्यांचे कपडे अशे आदी शंद्रो पाटले आनी आनी आदी हे जायते वस्तू तेतून विकतात आनी ते अशे पारंपारीक अशे आसता आनी जायते लोक जे अशें पारंपारीक वस्तू आवडटा ते व्हरपा येता आनी तितून जेवण सुद्दां मेळटा म्हणल्यार अशें पारंपारीक जेवण जें लोक करतात जशे कांय लोक म्हणल्याशे पापड पापड नेवऱ्यो लोणचें तसले असले वस्तू थंयसर मेळटात आनी दुसरे कडेन येता आमचो शिगमो शिगमो हो उत्सवाचो वर्सान एकदांत गोंयान वर्सान एकदां गोंयान मनयतात तो

वेग गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी तो मार्गशीस ना मार्च मार्च म्हयन्यान मनयतात आनी असो हो उत्सव जो आसा लोक गोंयाच्या रस्त्यार असो एक परेड असो करतात आनी वेगवेगळे नाच आनी गाणें म्हणून रोमाट करून हो मनयतात आनी जायत्या भारताचे तशेंत भायले देशाचे लोक हो पळोवपाक हे म्हयन्यान येतात हांगा वेगवेगळे नाच करतात जशे मुसळ घोडेमोडणी गोफ धेंडलो फुगड्यो अशे जायते भशेचे नाच हांगासर ते सादर करतात आनी गोंयचे पारंपारीक सोंगां म्हणून ते आनी ताची उर्बा वाडयतात आनीक तिसरो जो आसा सांजाव सांजाव हो आमचो क्रिस्तांव धर्मांतलो लोक मनयतात जे म्हणल्यार तो तांचे सांत जुआंव हाचें फेस्त हाज्या फेस्ता दिसा तो मनयतात आनी होच चडसो हो वर्सान ट्वेंटी फोर जून ट्वेंटी फोर जून ह्या दिसांत वर्सांन वरस मनयतात हातून कितें करता जो आमचो क्रिस्तांव समाजाचो लोक आसा तो बांयत उडकी घालता आनी हो उत्सव जो आसा मनयतात आनी ह्या उत्सवाक सगले लोक अशे सगळे वेगवेगळे तरांची फळां फळां वाडटात आनी तकलेक फुलांचे कॉपेल करतात जें पळोवपाक खूब बरें आसा जशें लोक पावसाच जसो उत्सव पावस दिसांनी येता पावसान सुद्दां लोक न्हातात आनी पावसा दिसांनी बांय भरिल्लीं आसता सो बांय उडकी बांय बरें उडकी मारपाक खूब मजा येता पूण हो उत्सव जो उडकी जो मनीस मारता तांकां पेंवपा येता तेंच उडकी मारूंक शकता कोणीय अशें मारूंक शकना आनीक हे हे उत्सवाक जावयांक जो नो नवो जावं आसता वाड्या वयलो ते त्या जांवयाक चड अशे वेल्यू आसता म्हणल्यार त्या ताका ताणें आपल्या ते दिसा आपल्या मावड्या वयचें आसता आनीक बांयंत उडकी घालूंकूच जाय अशी तेंची चाली रिती आसा ती पयसूंक हांव आयलात सो तिसरो चवथो आहा तो आमचो ओल्ड गोवाचें फेस्त ओल्ड गोवाचें हें फेस्त हें पुराय गोंयांत भारतांत भारतांतच न्हय तर पुराय संवसारांत फामाद आसा हांगासर हें वर्सान वरस तीन तीन डिसेंबर ह्या दिसा वर्सां वरस हें फेस्त जातात ताच्या पयलीं फेस्तां पयलीं नोवेनां चालू आसता सो णव दीस मीस चालू आसता आनी जगभरचो लोक क्रिस्तांव न्हय तर हिंदू लोक सुद्दां थंय तें नोवेनां वो फेस्तांक वांटेकार जातात आनीक हें ओल्ड गोवा फेस्त हें सेंट फ्रांसीस झेवियर जेका आमी गोंयचो सायब अशें म्हणटात ता ताका मनय ताचे यादेन मनयतात ताची तशी कूड ती म्हणटा ताची कूड आहा ती आजून लेगीत कुसना वा पिड्ड्यार जायना अशे लोक म्हणटात आनी तेजी जी कूड धा वर्सांनी एकदां भायर काडटात जी आतां ह्या वर्सा भायर काडला आनी खुबसो लोक जगभरचो लोक ही कूड पळोवपाक गोंयांत येतात आनी हांगासर एक व्हडली फेरी लागता जी फेरी सारकी जायते वस्तू थंयसर मेळटा आनी जी खूब दिसांक खातीर ही फेरी लागतात आनी हांगा लोक मागणें करपाक जगभरच्यान हांगा येतात मागीर येता आमचो कार्निवाल कार्निवाल जो शिगम्या भशेनूच पूण तो मातसो पुर्तुगीज लोकां पुर्तुगीज कडल्यान आमी घेतला सो आमी तो तशेंच रस्त्यार एक परेड काडटात आनी लोक जाय जाय तरेचे नाच करतात तातूंत सुद्दां आमची गोंयच्या क्रिस्तांव समाजाचें चित्रण करतात जशें कुणबी गावडां नुस्तें मारी हे सगळें लोकांचें चित्रण हातूंतल्यान करतात जशें लोक कोंकणी कातरांचेर नाचतात आनी आमची गोंयची संस्कृताय हांगासर सादर करतात तशेंच मागीर येता आमची गोंयची दिवाळी गोंयची दिवाळी भायल्या दिवाळी पसत वेगळी वेगळी म्हणल्यार हांगासर नरकासूर हो प्रकार आसता नरकासूर एक लोक वाड्या वयले भुरगे मेळोन एक व्हडलो नरकासूर करता आनी दिवाळे आदले दिसा जे आसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी नरकासुराची सर्ती जाता थंयसर व्हडले व्हडले नरकासूर करतात वाड्या वयले भुरगे आनी गोंयचो जो बेस्ट नरकासूर आसता ताका इनाम मेळटा आनी नरकासूर हो एक वायट प्रवृतीचे प्रतीक अशें ताका मानतात सो तो सारको आदल्या दिसा जळयतात बारां पयलीं आनी मागीर दिवा मागी दिवाळी मनयतात आनी दिवाळे दिसा लोक गोंयचे लोक जो आसा मुखेलपणान दादले तुळशी न्हांवन येतात आनी तुळशी कडेन काराट काराट फोट्टात ते एक कोडू वेजीटेबल तें फोडल्या उपरांत तेतून एक बोट घालून इल्ल्यार टेस्ट करता तें म्हणल्यार अशें नरकासुराक आपल्या पांयां पोना मारलो आनी तेचे रगत अशें किल्लो अशें ताका मानतात सो मागीर नरकासुराक हे दिवाळे सा जायतीं खाणां बीन करतात मागीर येता ज आमचे जात्रो आमच्या गोंयान जायते तरेतरेचे जात्रा जातात तातूंत पयली म्हणल्या येता ती आमची सगल्यान व्हडली शिरगांवची जात्रा शिरगांवची जात्रा ही देवी लईराई चे हितून मनयतात आनी हेचे हेचेच देवी लहराईचे हातूंत जायते धोंड आसतात जे म्हयनोभर आपलो उपास धरतात म्हयनोभर उपास म्हणल्यार अशी वॅज जेयतात आनी डेली आपले सारके देवाचे करतात आनी जे दिसा जात्रा आसता ज्या जात्रेच्या मदले सारके बारा अशे होमखंड जळयतात आनी जे धोंड आसता जे म्हयनोभर आपली सारके भक्त आसता देवीचे ते ते होमखंडार जळट्या इंगळ्याचेर चलत वतात आनी तेंकां तेंचे तेंची इतली भक्ती कडक आसा की तेंका ते चलोन गेले उगळे सुद्दां कांय जायना अशें म्हणटात सो ही जात्रा सारकी फामाद आनी जायत वेगवेगळेचो लोक हांगासर येतात तो मागीर येता आमचे गडे गडे जो आसा तो शिगम्याचोच प्रकार बट गांवागांवांनी करतात हांगा जे आसा अशे भुतां अशे काडटा अशे कितें तरी आसा मागीर येता आमचो गोंयची चवथ गोंयची चवथ सुद्दां हेर महाराष्ट्रान वा दुसऱ्या जाग्यांनी करता तशी सारकीच वेगळी लायक गणपती हाडटात घुमट आरत्यो वेगवेगळ्यो आरत्यो करतात भुरगे आनी आमी लायक पावयताना आमी दिंडी हो प्रकार घालतात गोंयांत देड दिसांची गणपती आसता वा पांच दिसाचे चडशे घरांनी देड वा पांच आसता नाल्यार सार्वजनीक आसता ते अकरा सात आनी एकवीस दीस म्हणून आसतात म्हणजे मातसो लोक पा विसर्जन करतना लायक दिंडी नाच करना पण डिंडी हो प्रकार आसता सो लोक दिंडी घालता फुगड्यो घालता आनी व्हडा उमेदीन हो हो उत्सव मनयतात आनी विसर्जन करतात मागीर आमचो येता सप्ताक सप्ताक सुद्दां हो एक व्हडलो म्हणचे उत्सव जो वास्को ह्या शारान जाता वास्को ह्या शारान खूब वर्सां पयलीं महामारी आयिल्ली त्या महामारिल्या कारणान खुबशे लोकांक मरण आयिल्लें आनी जाका लागून आमच्या वास्कोच्या कांय फुडारान फुडाऱ्यांनी जंबावळे वोसोन कांय प्रसाद घेतलो तें सांगलें की आमच्या वास्को हांगासर कूळ देव असो ना जांबावळीच्या दामोदराच्या देवळान सो हांगासर कूळ देव नासतना हांगासर एक तांकां नाल्ल दिलो आनी तो नाल्ल हांगासर एक ज्योशी तांच्या घरान स्थापीत केलो आनी तो वर्सा वर्स असो पुजताली ताका थोडी चार पांच शॉपां लायतालीं आनी हें खूब दुयेंस जें आशिल्ली महामारी ती कमी जायत गेली आनी ताका लागून हो उत्सव जो आसा तो वास्कोन व्हडा प्रमाणान उमेदीन मनयतात सप्तकाचो अर्थ म्हणल्यार जो आसा की सप्तकाक ट्वेंटी फोर अवर्स सप्तकाचो हेजो अर्थ तितून सप्तका दिसाची जी सकाळ फुडें नाल्ल पुजेक लायता आनी जी आरती भजन वा किर्तन कितें सुरवात करता ती ताळेचो आवाज जे दुसरे दिसा सकाळ मेरेन सुद्दां चालू आसूंक जाल चालू उरपाक जाय सो ताळ रावंक जायना आनी दुसरे दिसा ताची समाप्ती आसता आनी तो दर्यार असो जी विसर्जन करतात आनी ताची फेरी जी आसता सात दीस अशी आसता आनी आक्को वास्को भर ती फेरी लागता आनी हे फेरयेक आनी दाम दामबाबाचें दर्शन घेवपाक सगळे गोंयभर लोक हांगा येतात मागीर आतां आमचो गोंयचो क्रिसमस गोंयचो क्रिसमस जो आसा तो सारको फेमस गोंयांत लायक चड प्रमाणांत क्रिस्तांव भाव रावतात अशें आमकां पळोवंक मेळटात आनी हांगासलो क्रिसमस हांगाचो क्रिसमस सारको फेमस हांगासर येता आमच्या गोंयांत जो आसा एक गोठो हो प्रकार करता इंग्लिशीन आमी क्रीब अशें म्हणटा हांगासर म्हणल्यार असो जेजू खंय गोठो करता थंय जेजू खंय जाता तो करता मागीर सगळे ते थ्री किंग्स बीन खंयच्यान खंयच्या जाता हेजें एक डिजीटल आमकां डिजीटल न्हू विज्युअल रिप्रेजेंटेशन आमकां पळोवंक मेळटा जे असो फक्त गोंयांत आसता आनी जे क्रिसमस जो आसता लोक आमची जायत्यो खाणां जेवणां करतात जशें दोदोल नेवऱ्यो बिबीक अश्यो जायत्यो वस्तू गोंयान करतात आनी हो हो हेजो जेजू क्रिस्ताचो जल्मदीन आहा तो मनयतात मागीर येता आमची गोंयचो फिल्म फेस्टिवल इफी जो पणजे हांगा जाता आनी हो सारको गोंयान भारत भंय न्हय तर आख्खे संवसार भर फामाद आसा आनी जगभरचे एक्टर कोण म्हण तूं जे फामाद पर्सनेलिटी आसा ते हांगासर येतात आनी हांगासर खूब दीस अशे चालू आसता लायक नाच वा कहले कहले सिंगींग कसलें कसलें हें आसता उत्सव चालूच आसता हे दिसांनी आनी सारकें हितूनच्यान आमच्या गोंयची संस्कृताय सादर करता आनी जगभरच्यान लोक जो येता तो हे पळतात आनी इतलेंच